ग्रामीण लोकक जीवनमे ग्रामीण क्षेत्रक जे बच्चा होइए अपन घरेलू काम आ पढाईके बाद हुनका खातिर अहाँ जे एगो आखिरी उदाहरण बचैए ओए खेल हिनका खातिर बहुत महत्वपुर्णए तऽ बच्चा होइए अधिक उमरके बालक हो किशोरावस्थाके सब खेल या फेर वृद्धावस्थाओ तक खेलमऽ अधिक अधिक दिलचस्पी रखैए हमरा क्षेत्रमे ग्रामीण क्षेत्रमे हम निवास करय छी तऽ ई बारेमे हम जानय छी कि खेलमऽ अधिक अधिक लोग दिलचस्पी राखैए आ एहिसँ मनोरञ्जन होइए मनुष्यक आन्तरिक भाव जे होइए ओ जागृत होइए ई ग्रामीण लोकक जीवनमे खेल महत्वपुर्ण भुमिका निभबैए आओर खेलसँ मनुष्यक अन्दर कहल जाइए जे विकार होइए ओ निकलि जाइए आ एगो नीक विचार उत्पन्न होइए मनमे खेल हम खेल ओना तऽ सभके लिए मतलब नीक विचारक एगो सङ्ग्रह छी आ ग्रामीण जीवनमे ई महत्वपुर्ण भुमिका निभाबैय